पढ़ण सां मुहिंजे दीमाग़ु में ॾाढियूं ॻाल्हियूं पैदा थींदियूं आहिनि त अॼुकल्ह पढ़ण ऐं मन जे हिसाब सां ॿारनि खे पढ़ाइण तमामु जरूरी आहे मुंहिंजे लाइ उनजे लाइ नज़रियो इहो आहे मुंहिंजे नज़र में पढ़ाई तमामु जरूरी आहे टाइम पुछी करे करण ईंदो आहे या तहिं कहिं वक्तु कहिंसां कहिड़ी कंडीशन अची वञे जीअं मां मुंहिंजी स्टोरी ॿुधाए रही आहियां जेका हाणे ॿुधाए रही आहियां मां मुंहिंजी त मां नंढी उमिरि में ई जल्दी विधवा थी वई हुअसि ऐं मां पढ़ियलु लिखियलु हुअसि त मुंहिंजी उनजे आधार ते नौकिरी लॻी वई सरकारी नौकिरी स्कूल में मां टीचर हुअसि मास्टारानी हुअसि हाणे मां रिटायर थी वई आहियां मूंखे तेरहं चोॾहं महीना थिया इन मां रिटायर थी वई आहियां अॻिए मई में टेवीह में मां रिटायर थी आहियां मईअ में तंहिंखां पोइ मां ईअं ई चवण चाहिंदसि त टाइम पुछी कोन्ह ईंदो आ्हे ऐं माइटनि खे सम्झदार थी करे ॿारनि खे बि सम्झदार पढ़ाई जे अॻियां पुठिया सम्झदार थिअणु खपे त पढ़ाई जरूरी आहे पढ़ाई जे बिना दुनिया में कुझु बि कोन्हे पढ़ाई करण सां सभु ॻाल्हि जो ज्ञान मिलंदो आहे ऐं कुझु अहिड़ी का ख़ुदा न खास्ता ॿार सां का बि घटना घटे थी त ॿार अॻिया हली करे पंहिंजी ज़िंदगी पाण ठाहे सघे थो